आमच्या वाठारांत जो पावस पडटा तो जून म्हयन्याच्या सुरवातीक पडटा दर वर्सा नैऋत्य दिकेंतल्यान व्हांवपी वारें हो पावस घेवन येता सुमारे चार म्हयने हो पावस पडटा आमचो पच्छिम दर्या देगेवयलो प्रदेश आसल्यान आमकां भरपूर पावस मेळटा सुमारे तिनशे सेंटिमिटर पेक्षा चडूच मेळटा हो पावस पडटगीर शेतकार आपल्या कामाक लागतात शेताचीं कामां जोर धरपाक लागतात शेतकार आपल्या कामांत मग्न जाता तो आमचो अन्नदातो तो कश्ट काडटा म्हण आमचो जीव जगता शेतकार रक्ताचो घाम करून शेत पिकयता पावसाक लागून आमची धर्तरी हिरवो शालू न्हेसून सोबीत दिसता झाडां पेडां सुखी जातात मनशाक फुलां फळां सावली दिवपाक तयार जातात कडक तापी फाटल्यान जेन्ना धर्तरेर पावस पडटा तेन्ना धर्तरी उदक पियेवन तृप्त जाता झाडां पेडां पशु पक्षी भान विसरून आपली खोशी उक्तायतात भुरगीं कागदाच्यो व्होडयो करून उदकांत सोडून तेंचे फाटल्यान धांवतात आमचो देश शेती प्रधान जाल्ल्यान पावस हो आमचो आदारस्तंभ बरो पावस पडलो जाल्यार शेतकामत्या सारको दुसरो राजा ना कारण जें रोयता तें जर बरें पिकलें जाल्यारूच ताजें घरदार धन धान्यान तशें पिकावळीन भरता आपल्याक जाय तें राखून दवरून उरिल्लें तो जनतेक पासत बाजार पेठीन व्हरता पावसा बगर शेतकामत्याचें पान हालना पावसाचेर तेचें पुराय जिवीत आदारून आसा तशेंच आमचेंय ताजेर आदारून आसा